हमर सबके माता पिता छलखिन पतिके हुनका सबके जहिना हमसब केलहुॅं तहिना एखन हमरो सबके दू टा लड़काके शादी कयने छी परिवारमे पोता पोती अछि सब जहिना व्यवहार सऽ हम जीलहुॅं आ केलहुॅं ओहिना हमरो सबके लड़का करैत अछि या घरमे छथिन पुतौह ओहो करै छथिन जे करयके चाही तऽ चाहै छी जे जहिना केलहुॅं या हमरा करैत अछि तहिना हमरा बालो बच्चाके आगू संस्कार बनय या एहिना इएह व्यवहारमे बालो बच्चा जीबैथ जे सबके नजैरिमे अच्छा बनि कऽ रहथिन आओर ई धियापुताके जेना हम बनेलहुॅं तेना हमरो बच्चा सब अपना अपना बच्चाके बनाबैथि अच्छा बनाबैथ पढ़ाबैथि लिखाबैथ नाम संस्कार करैथि आगू पीढ़ीमे रोशन हेतैनि कोनो दिक्कत नहि जेतेक संस्कार बनेथिन ओतेक आगे ठीक रहै छै अपने ठीक रहताह तऽ बालो बच्चा ठीक रहतनि तेकरो आगू ठीक हेतै इएह सब तऽ हमर सब के संस्कृतिके अछि हम नीक बनिके रहलहुॅं तऽ हमर धियोपुतो नीक बनताह हुनको धियापुता नीक बनथिन इएह हमर इच्छा अछि आगू आब बाल बच्चाके जे इच्छा होनि से करताह लेकिन एखन तक तऽ हमरा सबके सङ्गे जेना चललहुॅं केलहुॅं तहिना हमरा सब सङ्गे बाल बच्चा करैत अछि ओहिसबमे कोनो दिक्कत नहि अछि चाहै छी जे आगाँ भी कोनो दिक्कत नहि हुए इएह हमर अपन सोच अछि आओर बाल बच्चाके जहन बनेथिन तेहन आगू ठीक रहतनि फेरु